हेलौ नों कमला मालिक दा माबाहाय आं कमला बायनानै लायगौमोन नोंसिनि बेंगलाव माने दामफ्रासो बेसेबां बेसेबां जोंना ओरैहाय माबायाव हाय जि नाङोहाय बेखायनो लायगौमोन आङो स'आव बेसेबांनि हरो औ उम उम ए ए जायो ए जोंहा ओरैहाय चिराङाव बिरात मोजां सेल जायोहाय बेखायनो लायनो सानदोंमोन आङो ओरै जोंना गासिबो सान्तिपुर बेंथल काजलगाव ओरै गासिबो रानिखाथा बेफ्राव एसे मोजां सेल जायो नालाय बेखायनो नोंसिनि जायगायाव थांनानै लायनो सानदोंमोन आङो एसे बिसिबां बुर्जा कमला नांगौ बेखौ मोनबोगोन आरोना ए लायनो सानदोंमोन मोनहाय आङो लायनो थांनांसिगोन होमबालाय एसे जोंनिथिं एसे एकदम बारे मोजां सेल जानायखायनो लायनानै फानफैसै आङो बिरात मोजां नाङो नालाय जानोबो गोदै गोथाव ना बेखायनो लायनो सानदां लोगो लानानै लायनोसै आङो एसे बुर्जायैनो दाम औ माने जोंनि ओरैहाय फिथाइ थाइब्रैजोंनो फनचास थाखा आमफाय थाइबाबा बिदिनो साथि थाखा बिदिनि सेल जायो नालाय बेखायनो लायनोसै जोङो उम एसे खमायनानै हर खमायनानै हरदो दामफोरखौहाय मिलायनानै दे होमबालाय दे